हमरा सनिके शिक्षा व्यवस्था जे छै इसकुलमे बहुत हि अच्छासँ टीचर सभ मनेकि पहिलेसँ भी पढ़ाबै छै बच्चा सभ भी पढ़ै लए जाइ छै तऽ शिक्षा अच्छासँ दै छै टीचर सभ जे कि

शिक्षामे बहुत ही बढ़ोतरी भेलो छै आगे भी बहुत गेलो छै बच्चा सभ अभी तरह शिक्षाके मामलेमे सबसँ आगे छै बिहार बिहार इसिलियै आओर सांस्कृतिक धरोहर जे छै पूर्वजसँ हमरा सनिके आबि रहलो छै जैसे होलो छै शादी विवाह जनेऊ जे पहिलेसँ ई धरोहर चलि रहलो छै पूर्वजसँ आओर शिक्षा विभाग भी अच्छासँ भऽ रहलो छै आओर जनेऊ भी होता होइ छै हमरा सभ पहिलेसँ जे पूर्वजसँ चलि आइलो छै तऽ अभी तक ही चलियै रहल छै तऽ शिक्षाके मामिलामे तऽ बहुत आगे छै बिहार